आं गय गायनायनि ओरै राइजोफोर फिसाफोर आं आग्लानिफ्राय गय गायग्रा मानसि बोराइ मानसि आंहा दाबो गय बारिया मावना दङ गयखौ माबोरै गायनांगौ सिगां हायाव दोननांगौ बारिफोराव बारिखौ मोजां दुमनानै गयबारिजों बोरमा अमा हाबिबायदि जे एसे गेसेंयै होनांगौ जावखुथावनाव बायदि बेयाव गरसे बेयाव गरसे बेयाव थाइसे बेयाव थाइसे बिदि जावैनानै जिथिया गाजा हरो मोजां नुबाय आरो निजेबो आर साला गया गाजा हरबायदे आंहा गायनो हासिगोन बिदि आंना गोसोआ आर' इनिफ्राय बोसोरसेयाव गायो खिसुमान बोसोरनै दोनना गायो फुलिखौ आं बोसोरसे बोसोरसेयावनो गायो आर दाबो बारि बागान दं गय बारि बागान गामबारि बारि बागान दं आंहा दाबो एखेबारे आं ओरैनो थागारा बोराइब्लाबो आं मावबाय थायो दाबो गय गायबाय थायो आं बारियाव आरो आंहा गय फाथै बारियाव जा दं इसोरफोर आंहा बिदि मावनांगौ राइजोफोर बिदि मावब्लासो सानसे बेलासे गरसे गरनै मोनो फाननानै गय फाथै फाननानै बिजों थाव संख्रि नों जानो हागोन बिजो फिसानो गस्ला बायनानै होनो हागोन बिदि मावनांगौ राइजोफोर इसोरफोर ओरैनो थागारनाङा आंहा दाबो गय बारि दं बागान दं गाम्बारि बागान फाथै बागान दं आंहा दाबो आंहा आं बिदि मावो इनिफ्राय बोसोरनैजों गय फुलिया जिथिया देरबाय जिथिया गायो आं गायो सिरि खोब समानो दस बार' बोसोरजोंसो थाइयो गयआ दस बार' बोसोर नेनांबाय आर' होनब्लासो नों थाखा मोनगोन होनब्लासो फाथैफोरा बोसोरसेयावनो जायो दै बोसोरसेयाव जायो फाथैफ्रा आं बिफोरखौ आं दाबो मावबाय थायो आं गय गायो फाथै गायो आर दंफां गायो आर नालेंखर गायो आं दाबो आं गायबायानो थायो आंहा आं ओरैनो थागारा बोराइब्लाबो बिदि मावनांगौ राइजोफोर होनब्लासो थाखा फैसा ओंखारो बिदि फैसा खामायनो हायो होनब्लासो नांगौ होननाय बुस्थुखौ होनब्लासो हागौ बिसि फिसानो जाहोनो लोंहोनो बिखौ फाननानै माबा जि जोम बायबाय माबा संख्रि आलौ बायबाय साहा सिनि बायबाय बिदि जाहोनांगोन लोंहोनांगोन बिसि फिसाखौ फिनांगोन

फाथैखौ माबायाव गायनांगो बै जिथिया बैसाग जेथ'आव दै जाबाय अब्ला थाङो अखाजों हाब्रुजों बेखौ मोजां गय बिफाङाव ओरै फुनफुनांगोन इसे इसे हा खोबनांगौ रोदाखौ इसे इसे हा खोबब्लासो बे फेंखा हरो हा खोबाब्ला थैलाङो दै इनिफ्राय मोजां इखोबो आबोद खालामजोबनांगोन नङाब्ला दाउ एरो अमा उरखाजोबो मोजांहाय दुमनांगोन बेखो फाथैखोबो नङाब्ला मावनानै मावख्लेंसें जायो साला मावबायमोनलै सालाखौ ह' अमाया जाजोब्बाय दाउआ एरजोब्बाय बिदि जायो मानसिया मावब्लाथाय मावबाय मावनांगौआनो सब खामानिखौ मोजाङै हिदद' खायनांगो होनब्लासोनों फल मोनगोन होनब्लासो मावनानै होनब्लासो नों देरहानो हागोन खेथिजों बिदि गोसो होनानै जि खामानिखो मावदो बि खामानिखो गोसो होनानै मावथारनांगौ मानसिया नों गोसो होनानै मावाब्ला हैद थालै जाबा दाजा बिदि होननानै दोनब्ला मिसा बे नोंहा ओरैनो थांबाय खस्थ'आ नोंहा सांज्रां फैलालासो मावनाया मिसा मावब्ला मोजां मावनांगौ खेथिफोरखौ एखेबारे गय फाथै गायनांगौ एखेबारे नालेंखर गायनांगौ आं दाबो गायगासिनो दं गय फाथै नालेंखर गायगासिनो दं आंहा आरो गामबारि बागान दं आंहा एखेबारे दाबो आं गामबारिखौ सिगां हाखौ साफा खालामनांगौ हाग्रा बंग्रा गारनांगौ एसे जावखु जावखा जावनानै एसे हा बहननानै इनिफ्राय दा आजिखालि रोदा ओंखारदों गामबारि रोदा गामबारि रोदाखौ माबोरै गायनांगौ थुनानै इसे दोयै दोयैहोनांगौ हायाव दोयै दोयै होब्ला जिथिया नै दा गायबायना फागुन सैथ्र'आव गायो जों गाम्बारिखौ गाम्बारि फुलिखौ गायनानै दा बैसाग जेथो बे बिलाइ हरसिगोन बरिया थांसिगोन एखेबारे बिलाइ हरब्लाथाय लाखै लाखै लाखै जौबोसिगोन आर' दंफां खोब देरो गामबारि दंफाङाआ बोसोरनैसोआवनो गिदिर गिदिर जायो खोब देरो आंहा दाबो दं गाम्बारि बागान आरो गय बागान फाथै बागान दं आंहा इसोरफोर आङो ओरैनो थागारा बोराइब्लाबो मावबाय थायो आं एखेबारे ओंखाम खबसेखौ ओरैनो मोनजाया मानसिया मावब्लासो मोनजायो गाननाय जोमनाय मोनो बिदिनो दा नै दा फागुन सैथ्र' फाथैआ सिरिबाय नै दा दै हैगासिनो थानांगौ मटरजों दंखलनिफ्राय जोंहा दा होबाय थायो बिदिनो फाथैआ दा सिरिगासिनो दं एखेबारे दै होबाय थायो जोंहा न'खरनि फिसौ फिसाफ्रा जोंहा दा बारियाव लागार नांना थायो एखेबारे बिदिनो एखेबारे बिदिनो सोलिगासिनो दं जों दा नालेंखरावबो दा दै होनांगौ बिसोरबो जिब गैला बिफोर नालेंखरमानि एखदम दै होबायथायो जोंहा दा एखेबारे नालेंखर गय फाथै दै होबाय थायो जों मटरजों दंखलनिफ्राय जों दा अखा गैया दानथाम जाबाय लरहायजोब्बाय एखेबारे गय फाथै लरहायजोब्बाय दै होबाय थायो

अ बे जिथिया अलब देरो गोबोर हासार होनांगौ आग्ला इउरिया हासारबो गैयामोन दे नै दा इउरिया हासारफोरबो होजायो होजायो खमखैहाय गोबोर हासारा मुय्ल' सिन बेखौ होथारनांगौ गोबोर हासारखौ बिजों बांसिन गब्ल'यो गय फाथै सब मैगं थाइगं सब गोबोर हासारजों बांसिन गब्ल'यो एखेबारे गोबोर हासार नांथारगौ आरो गोबोर हासारनि मैगं थाइगंआ गोथाव साद दं दा गोदान गोदान मुलि इउरिया हासार ओंखारदों बिफोरजों मिसा खामानि गैया साद गैया मैगंफोरा साद गैया बिनोसै आरो आंनि बुंनो लागा